ہندوستانی نقل و حمل کا نظام شہروں میں کافی اچھا رہتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے اور خاص کر کے ہمارے ہوم یہ ویسے اچھا نہیں ہے کیوں کہ ان سے کافی چیزیں دقت ہوئی ہے خاص کر کے ہمارے آنے جانے اور کئی چیزوں کے جو کہ اب دیکھا جائے تو شہروں میں ان کی سویدھا اچھے طریقہ سے ہے اور گاؤں میں کافی دقت ہوتی ہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ اور کئی ذریعہ ہو سکتے ہیں جیسے جیسے کہ ریل ہوگیا ہوائی جہاز ہوگئی بس ہوگیا اور ہم سبھی کو جانا آنا کافی دقت ہوجاتی ہے اور خاص کر کے گاؤں کے لوگوں کو زیادہ دقت ہوتی ہے گاؤں کے لوگ اس اس کو زیادہ زیادہ اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں اور وہ جا نہیں پاتے ہیں جانے آنے میں دقت ہوتی ہے خاص کر کے سرکاروں پہ ان چیزوں پہ دھیان دینی چاہیے گاؤں کے لوگوں پر اور یہاں کی سڑکوں پر جہاں جس سے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں ان کی سڑک ہوگئی ان کے لیے راستے ہوگئے سبھی چیزوں کو اچھے طریقہ سے بنایا جائے سرکار کو ان چیزوں پہ دھیان دینی چاہیے خاص کر کے ریل اور انسان کی سویدھائیں جس کی ضرورت ہو اس چیز کو پوری کر کے ہی جائے خاص کر کے یہ گزارش رہے گی موجودہ زندگی میں دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں کافی دقتیں آئی ہیں یہ دقتیں یہ دقتیں دور کی جا سکتی ہیں اگر سرکاریں چاہیں تو ان کے ذریعے سے ہی ہم ہم لوگ سے دقتیں دور ہو سکتی ہیں خاص کر کے بجلی پانی وغیرہ اور بھی سامانیں ہیں ان سبھی کو بھی دور کیا جا سکتا ہے ان سبھی دقتوں کو دور کرنی چاہیے خاص طور پر ہماری زندگی میں دیکھا جائے تو کافی دقتیں آئی ہے ان دقتوں کے ذریعے سے ہی ہم سبھی ایک اچھے طریقہ سے زندگی جی نہیں پا رہے ہیں اور ان ان کو دور کیا جائے اگر سرکار چاہے تو یہ دور ہوجائے گی